औ नारजारि सार ना आं नै माबा बेंटल नं टु माबानिफ्राय बुंहरदों दामानि अखा हानानै मानि जोंनि गामियाव बिराथ दैजों लोमसावजोबबाय नालाय दा सारआ बिनि बागै एसे बेब'स्था लानो हागोन नामा नायफैनानै गामियाव फैनानै

है नै बे दाख्लै बिराथ अखा होदोंमोन ना साननै सानथाम सिगां औ बे अखाजों एखदम लोमसावजोबबाय थानो जायगा गैला ओरै जानाय लोंनायाबो बिराथ खस्थ' जाबाय दा बेफोर बेखौ एसे खबर लाफैनो हागोन नामा सारआ प्रटेकसनआ औ बान्दो दंमोन बे बान्दोआ बायननै मानि गामियाव हाबफैजोबबाय आरो माबा मोनसे खालामना होथारनांगोन मानो होनबा गामियाव बिराथ प्रब्लेम जाबाय आरो मानि दा जोंनि गामियाव मानि न'फ्राबो एसे माबा जाबाय नालाय बेफोरखौ एसे जायगा होनो हागोन नामा गामिनि मानसिफोरखौ थानायनि मानायनि जानाय लोंनायनि बिदि रिलिफ केम्पफोर बायदि नैबे बे बेफोरनि सायावसो एसे माबानो हरदों आरो सारमोननिसिम औ नाजानांसिगोन बेखौनो

बिदिबा सारनिसिम आसा थाबाय नायफैगोनखौ औ औ दे